मेरी जिंदगी च किश ऐसा किश ऐसा होएआ निं ऐ हादसा कुकिंग डिज़ास्टर दी तरह् दा ते ना ई कदें ऐसा किश दिक्खेआ अपनी जिंदगी बिच कुकिंग बड़ी कीती ऐ बड़ा खाना बनाया ऐ बनांदे गै रौह्न्ने आं हून बी बनांदे रौह्न्ने आं बड़ा जैदा घर बड़ी सब्ज़ियां लग्गी दियां होंदियां असें ते सब्ज़ी कोई ना कोई लब्भी जंदी म्हेशां में बनान्ना दाल होई कोई सब्ज़ी होई कोई भिंडी करेला घिया तोरी मटर मूली गाजर सब बनाइयां पर कदें इस तरह् दे कुकिंग डिज़ास्टर ते मेरी लाईफ च कदें आया निं जिंदगी बिच कदें आया निं ते एह्दे च हून रिकवर होने दे किश कोई लगदा निं ऐ कोई जवाब देने दी जरूरत ऐ ते होऐ निं कोई डिज़ास्टर ते किस तरह् कन्नै होना ऐ ते मिगी लगदा कि इस क्वश्चन दा इ'यै ऑनसर ऐ होर ते एह्दे बारे च किश आखना कोई ऐ निं ऐ कुकिंग दा डिज़ास्टर किश